हिन्दी बोलते समय लिखते समय किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा है क्योंकि मैं हिन्दी मीडीयम से ही हूँ और मुझे हिन्दी अच्छे से सिखाई गई है तो मुझे हिन्दी लिखने में और बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती कोई परेशानी नहीं होती मैं आराम से हिन्दी के शब्दों को पढ़ सकती हूँ और बोल सकती हूँ उच्चारण भी मेरा अच्छे से होता है मैं लिखती भी अच्छे से हूँ मात्राओं की भी गलती नहीं होती मुझे सारी मात्राएं पढ़नी आती हैं उसके अलावा मुझे सारे शब्दकोष याद हैं फिर मैं सेन्टेन्स भी बना लेती हूँ हिन्दी के हिन्दी से इंग्लिश कन्वर्सेशन बहुत ईज़ी हो जाता है क्योंकि मुझे हिन्दी आती है अच्छे से उसके अलावा इंग्लिश टू हिन्दी कन्वर्सेशन में थोड़ी दिक्कत आती है क्योंकि हम हिन्दी मीडीयम से हैं तो हिन्दी के शब्द आसानी से बोल लेते हैं आसानी से लिख लेते हैं और आसानी से समझ में भी आ जाते हैं